आबादनि थाखाइ दैनि आबादनि थाखाइ दैनि फुंखाया जोंहा जोबोद असुबिदा जारलायानो जायो जेनेबा जानायालाइ आबादनि थाखाइ माब्लाबा समाव जोंनि दिब्लियाव दैयानो थाया बा जाम्फैफ्रानो गैया दंग'फ्रानो गैया बिनि थाखाइ जोङो जोंहा असुबिदा जायो गाइनाय फुनाय समाव आबादफ्रा रानलांनो माइ आबाद गासिबो रोन्नो हमो जाहाथे रानलांनो हमो बिनि थाखाइ जों बिनि थाखाइ जों बिनि थाखाइ जों आबादनि आबादनि थाखाइ जों मोनसे बेबस्टाबाबो लानानै जों आबादखौ गाइनो गाइनो थाखाइ लायो लानाया बेनिफ्राय जोङो गोजाननिफ्राय बाबो फाइफ गोजाननिफ्रायबाबो जाम्फै एबा दंग'फोरनिफ्राय दैखौ लायनानै फाइफ बहायनानै जोङो बादनि थाखाइ दैखौ सोनानै लाना सोना लाङो आबादनि थाखाइ आबादखौ जों गाइनो फुनो थाखाइ मोजां माइ दै गासैखौबो मोन्नो थाखाइ थांना थानायनि थाखाइ जों बे बेबस्टाखौ लानो गोनां जायो गोबां असुबिदा जारला जारलानि गेजेरजोंब्लाबो खस्ट' खालामनानै जों आबादखौ माइ फोरखौ दैखौ गासैखौबो जों मोजां मोन्नो थाखाइ गोबां बेबस्टा लानानै गाइनो हायो बा फुनो हायो